असांजी सिंधी भाषा पर संस्कृत ऐं अंग्रेजीअ जो ॾाढो ई असरु पइजी वियो आहे जीअं असां सिंध प्रांत मां वापिसि आयासीं ऐं असां भारत जे कोने कोने में फ़ैलिजी वियासीं त अॼ असांजी सिंधी भाषा जेकी आहे हूअ पूरी ई मटिजी वई आहे उनमें ॾाढी ई मिलावट थी वयी आहे अहिड़ा ॾाढा सारा शब्द आहिनि जेके असां सिंधी में चई नथा सघूं या असांखे उन्हनि जी खबर कोन्हे ऐं अॼकल्ह स्कूलनि में बि अंग्रेजी ऐं संस्कृत जहिड़ी भाषाऊं सेखाई वञनि थियूं पर सिंधी हिकु अहिड़ी भाषा आहे जेकी पाण सिंधी माण्हू बि काथे बि नथा सि सि सिखी सघनि काई बि सिंधी स्कूल में बि बसि सिंधीअ जो हिकु पीरियड ई हूंदो आहे हूअ बि सभिनि ॿारनि खे सिखण जरुरी कोन्हे जीअं अंग्रेजी या संस्कृत स्कूलनि में सिखण ज़रूरी हूंदो आहे असां चाहूं था की सिक सिंधी बि ईंअ ई सिखण ज़रूरी ठही वञे ऐं जेके असां सिंधी भावर भेनरूं आहियूं घर में पाण पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हायूं त सिंधी जो वधारो थिए